अ सैलून दा बोल्ला दे निं ओह् में एक्चूअली ओह् करानी ही वैक्सिंग ते फेशियल कराना हा

हं अच्छा ते अ हूं अ हूं अच्छा अच्छा ते वैक्सिंग बी करानी ही ते वैक्सिंग दा केह् केह् ऐ मतलब की को्की कोह्की वैक्सिंग करांदे तुस ना ना में सिर्फ वाचभन दी करानी ऐ ते कन्नै पर गौड्डे कशा थल्लै थल्लै ई करानी ऐ आं ठीक

ते ओह् कि'न्ना बनदा रेट कि'न्ना बनी जंदा

अं हूं अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा एक्चूअली में बुकिंग करानै आस्तै फोन कीता हा में कल करानी ही कल्लै आस्तै बुकिंग करानी ही नेईं नेईं दीदी दिक्खो ना थुहाड़े नै हां करी दित्ती कोई होऐ टैम मिगी एक्चूअली बड़ा जरूरी चाहिदा कल बिलकुल निं होई सकदा कोई चांस निं है'न अं'ऊ सनानी मिगी ठीक लग्गा दी अं'ऊ सनानी ठीक क्योंकि उस्सै च ओह् होई जाना मसाज़ बी ऐ ना आं शामीं छे बज्जे दे बाद अच्छा अच्छा कोई निं ठीक ऐ प्ही तुस मेरी बुकिंग रक्खो कल्लै आस्तै पूजा नांऽ ऐ मेरा चलो ठीक ऐ ठीक आहो आहो इ'यै नंबर ठीक ऐ ठीक